जेह्के बच्चे यूपीएससी दी त्यारी करदे ते ओह्दे तै जेह्ड़ा न्यूज़ पेपर ऐ ओह् बड़ी मदद करदा इक्क न्यूज़ पेपर द हिंदु जिसदे बिच बड़ियां जरूरी जरूरी चीज़ां औंदियां देश बिच केह् होआ दा इसलै मतलब कि करंट कि अज्ज दे दिन केह् होआ जेह्के डेली रोज़ दा जेह्ड़ा न्यूज़ पेपर होंदा ओह् यूपीएससी पढ़ने आह्ले न अगर ओह् जां जिन्ने सोचे दा कि में यूपीएससी पास करनी जेह्के नुहाड़ी त्यारी करा अगर ओह् रोज़ इक्क केह् आखदे न्यूज़ पेपर पढ़न तां पता चलदा कि अज्ज दुनियां बिच केह् होआ फलाने देश बिच केह् होया केह् नेईं देश बिच केह् होया अज्ज साढ़ी सरकार नै केह्की उ'नें कोई फैसला सनाया जां केह्का कोई केह् आखदे कोई रूल बनाए दा जां जेह्का कोई ना कोई नमां कानून जेह्का लागू कीता ते इत्थां उनें सारा पता चली सकदा कि सारा केह् पेशकश होआ दा केह् नेईं होआ दा ते इस स्हाबै दा जेह्का न्यूज़ पेपर ऐ ओह् बड़ा जरूरी होंदा

जेह्का औंदा उसी पढ़ने कन्नै ते असेंगी पता रौहंदा कि एह् बच्चे आस्तै जेह्का यूपीएससी क्लीयर करने आस्तै बड़ा जरूरी होंदा कि जेल्लै उंदा इक्क इंटरव्यू औंदा जां जेल्लै जेह्का उंदे जेल्लै कोई क्वेशन पुच्छदे होन जां जेह्के जेल्लै उंदे पेपर होंदे उस दरान उनेंगी पुछदे ते ओह्दे बिच केह् उ'नेंगी ते एह्बी पुच्छदे की अज्ज उ'नेंगी फलानी डेटै च केह् लागू केह् लॉ होने आह्ला ते साढ़ी सरकार नै केह् लॉ बनाया ते कोह्दे तै केह् लॉ बनाया ते एह् सारियां गल्लां जेह्ड़ियां खबरां बिच्चा पता सकदियां जेह्ड़ियां अस रोज़ अखबार पढ़ाऽ दे होगे ते असेंगी पता होना की सरकार ने एह् आह्ला लॉ बनाया तां अज्ज साढ़ी सरकार नै एह् बनाया तां साढ़ी सरकार नै पता चली सकदा कि ओह् असेंगी असेंगी अगर अज्ज एह् लॉ बनेआ ते अज्ज एह् आह्ला कानून जेह्का लागू होआ ते अगर अस न्यूज़ पेपर पढ़गे तां गै असेंगी पता चलना कि अज्ज केह् होआ दा ते केह् नेईं होआ दा ते तां करियै जेह्का न्यूज़ पेपर पढ़ना ओह् बड़ा जडरूरी होंदा जि'नें यूपीएससी पास करनी होंदी ते अगर दिक्खेआ जाए तां जादातर बच्चे जेह्के न्यूज़ पेपर पढ़दे ते पढ़दे न उंदा उ'नेंगी केह् आक्खदे दिनें तां 'जेह्का उंदा इक्क घैंटा जेह्का जरूर ओह् न्यूज़ पेपर गी देना चाहिदा तां करियै उंदी जेह्की त्यारी ऐ ओह् पूरी होई सकदी ते न्यूज़ पेपर कन्नै बड़ी मदद होंदी अगर कोई अज्ज एह् न बच्चे बड़ा गै जेह्कियां नमियां चीज़ां चला दियां होंदियां न खबरें बिच बी दसदे न अज्ज एह् होआ अज्ज फलाना प्रधानमंत्री उत्थै गेदा हा देश बिच उ'नें एह् गल्ल आक्खी ते एह् सारी गल्लां असेंगी न्यूज़ पेपर परा गै पता चलदियां न जेह्कियां तां उंदे तै बड़ी जरूरी होंदी क्योंकि उ'नेंगी इ'यै गल्लां पुच्छदे कि इन्नी तरीक बिच जेह्का साढ़ा प्रधानमंत्री कुत्थै गेदा ते उत्थै जाइयै उ'नें अपने भाषण बिच केह् आक्खेआ ते एह् सारियां गल्लां ओह् असेंगी न्यूज़ पेपर बिच्चा गै पता चली सकदियां तां करियै अखबार जेह्की एह् जेह्का साढ़ा खबार पेपर जेह्का साढ़े घर औंदा ते ओह् जेह्के यूपीएससी पढ़ने आह्ले बच्चे होइये तां कोई होर कोई होर बी पेपर देना कुसै कुसै अगर पटवारी दा पेपर देना कुसै तहसीलदारै दा पेपर देना ते इ'नें सारें पेपरै दा जेह्का ओह् न्यूज़ पेपर पढ़ना जेह्का जरूरी होंदा